मां बाज़ारि मां कुर्ती वठी आयमि दीवालीअ लाइ मुंहिंजो घरु मुंहिंजो वणंदड़ु रंग हुओ मूंखे इहो पियो लॻे त धोइण खां पोइ कलर निकिरी न वञे पर धोइण खां पोइ कलर न निकितो सुठे मां सुठो थी वयो ऐं डायमंड बि न निकिता इहो मुंहिंजो रंग कुर्ती ॾाढी सुठी निकिती